अरिड़हं सिटेम्बर ॿ हज़ार हिकु ॿावीह जून ॿ हज़ार सत पंजुवीह जुलाई ॿ हज़ार चारि अठ अक्टूबर ॿ हज़ार सोरहं पंद्राहं अगस्त ॿ हज़ार सतराहं